जी नमस्ते जी नमस्ते जी कौन बोल रही हैं आप अच्छा जी कहाँ से बोल रही हैं जी बताइए जी जी बिल्कुल जी आप बताएँ जी आपको कैसी गाड़ी चाहिए कौन सी गाड़ी भिजवा दें कितनी क कितनी सीट होनी चाहिए उसमें जी चार पाँच सीट तो फिर कौन सी गाड़ी आप भि भिजवाएँ आप बताइए मतलब कैसे रेट देना चाहेंगी आप ए सी वाली भिजवाएँ कि बिना ए सी वाली भिजवाएँ ए सी वाली तब तो फिर आपको अच्छे दाम देने पड़ेंगे समथिंग अब दो हज़ार के समथिंग अरे जी अब महंगाई का मा महंगाई का है वो जमा वो महंगाई का समय है इतनी महंगाई है पेट्रोलियम इतना महंगा हो रहा है आप तो समझती हैं तो भाई अब कम कैसे कर सकते हैं तो अच्छा नैमिष जा रही हैं नैमिष माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रही हैं तो फिर कि मतलब मॉर्निंग में सुबह जाएंगी कि शाम में जाएंगी मतलब कितने टाइम आपको गाड़ी चाहिए सुबह निकलेंगी तो फिर सुबह सुबह निकलेंगी तो शाम तक भाई गाड़ी आ जानी चाहिए देखिए चूँकि आप तो पहले तो आप नैमिष के लिए बोल रहीं थी पहले तो आप नैमिष के लिए बोल रहीं थी अब तो आप बहुत जगह जाएंगी तो भाई गाड़ी समय पर आ जानी चाहिए देखिए अच्छा जी सात बजे निकलेंगी तो आपकी सारी फ़ैमिली जा रही है नहीं तो आप की मतलब सारी फ़ैमिली जाएंगी आप कि कोई और जाएगा अच्छा रिलेशन में भी कोई जा रहा है आपके साथ में चलिए साथ में जाएंगी तब तो बहुत मज़ा आएगा साथ में बढ़ियाँ कोई माता रानी के दर्शन करने में या सफ़र में तो बहुत अच्छा मज़ा आता है बहुत अच्छा लगता है वहाँ स्थान है तो वहाँ जाएंगी तो चक्र तीर्थ में भी नहाएंगी बढ़ियाँ साथ में जाने का तो मज़ा ही कुछ दूसरा है

ठीक जी ठीक ठीक बाय ओके जी नमस्ते